आसामनि गाहाय रंजानायनि गाहाय थावनिफोरानो जाबाय जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां सिनेमाफोरनि दं जेरै बेफोर सिनेमाफोरखौ जों नायनानै जोबोर मोजां मोनो आसामनि गाहाय रंजानाय थावनि एबा जिल्लायानो जाबाय चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार बायदि बायदि जिल्लाफ्राव जोङो जोंनि बर' हारिनि रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बे रंजानायफोराव जोङो जोंनि बर' हारिनि बागुरुमबा आरो बैसागु रंजानाय दमासि फोरबो बायदि बायदि फोरबोनि रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय थानाय बैसागु बोथोराव रंजानाय बादिफोरखौ जोङो आसामाव नुनो मोननाय जायो आसामाव जोङो जोंनि चिरां जिल्लायावबो जोंनि बर'फोरा रंजा गोबां रंजायो जेरै बैसागु समाव बैसागु आरो खेराइ समाव खेराइ रंजानाय बेजों लोगोसेनो जोंहा बङाइगाव बायदियाव मोनसे सिनिमा हल दङ जाय सिनिमा हलाव जोङो सिनिमा नायनानै गोबां रंजानो मोजां मोनो बेफोरनो जादों जोंनि आसामनि रंजानाय फोरबो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि रंजानायखौ जोंनि जिल्लाफोराव जोङो गोबां गोबां नुबावो जेरै बिहु रंजानाय बिहुफोराव हारसा एबा बर'फ्रा बयबो ज' ज' मागि मागि बयनावबो मागिनानै रंजायो मोसायो बयबो गावजों गाव ज' ज' मान होलायो बेफोर खाबुफोरा जोंनि आसाम हादरनि गोबां दाब दाब जिल्लाफोरावनो दङ बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो बेनो जादों जोंनि आसाम हादरनि रंजानाय आसाम हादरावनो आसाम हादरनि जिल्लाफोरावनो जों नुनो बांसिनै नुनो मोनो जोंनि बांसिन रंजानाय जिल्ला होननानै बुङोब्ला जोङो चिरां बागसा अदालगुरि बादि जिल्लाफोराव जोङो जोंनि बांसिन रंजानाय फोरबोफोरनि खुंनायफोरखौ जोङो नुनाय मोननाय जायो मानोना जोंनि बर' लाइमोन आरो एसामिस लाइमोनफोरखौ बांसिनै रंजानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो